हँ हैलो हँ की हाल यऽ कहाँ जा रहल छी सभ कहाँ पर दरभङ्गा जाइत छियै ओ हमहुँ उधरे जा रहल छियै यहाँ नहि अहीके तऽ बोगीमऽ बैठलियै हमहुँ आ आओर अहाँ के सभ जा रहल छियै अच्छा गोपलोसभ अइ ओ अलग अलग बोगीमऽ बसिल छियै ओ चलु अच्छा यऽ तिनकर तिनकर तिनकर नाम की भेलैन अच्छा हमर सभक एज ओ आओर बड़का बेटाके आओर बड़का बेटाके आ दोसरके नाम की भेल ओ नहि नहि अहाँके बाल बच्चे यऽ अहाँक कयटा बाल बच्चा यऽ हि हिनकर केटा बाल बच्चा यऽ हँ नहि नहि अहाँके बाल बच्चा केटा यऽ ओ सभके शादी ब्याह भै गेल ओ सभ तऽ मुरलीगञ्जसँ आगो जेबय घुमयलऽ ओ चलू अच्छा भीमा तक भीमा तक गेल छियै कि नहि मंदिर जे छै पूजासभ करयलऽ भीमा ओ नहि नहि भीमासभ भी जे छै नऽ अच्छा यऽ जेकि घुमयके लिए ओकर बाद प्रह्लाद स्थान भै गेल एकटा सुतलीगढ़मऽ यऽ हाँ एहि दुआरे की हाँ ई तऽ बहुत सही कहलियै ठीक यऽ तऽ तब जाउ